हाँ मेरे पास पालतू जानवर है और उनमें से कुत्ता सबसे पहला है क्यूंकि मेरे पास आज के समय में दो कुत्ते हैं उनमें से एक का नाम जॉनी है जो कि रोटवॉइलन नस्ल का है और एक का नाम फेनी है जो कि पोमोलियन नस्ल का है और वह मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो मेरे साथ हर जगह पर घूमने चले जाते हैं वह मेरे से मेरी हर बात मानते हैं वो कुछ भी किसी को भी काटते नहीं हैं मैं हमेशा उनको अपने साथ मे रखता हूँ और आज मुझे उनको अपने साथ मे रखते पाँच छः वर्ष से ज़्यादा हो गये है और मैं आगे भी उनको हमेशा अपने साथ रखूँगा क्योंकि जो भी में बात बोलता हूँ वह हमेशा वह करते हैं किसी को काटते नहीं हैं और हमारे घर पर ही वह रहते हैं और मुझे वह बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे बचपन से कुत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है